जी नमस्ते कहिए टाइम नहीं है दो तीन दिन के बाद ही आ पाएँगे क्योंकि अभी तो बहुत अभी तो बहुत जो है अभी बहुत मोटर की जैसे ओ आया है पहले वो जो पहले आया है पहले उसको देख लूँ फिर मैं बताऊँगी

ठीक ठीक है ठीक है आ जाएँगे पहले पहले देखेंगे चेक करेंगे तब बताएँगे कि पैसा कितना लगेगा कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाएँ

ठीक है कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आने का और बताइए कोई समस्या तो नहीं है अच्छा कल शाम तक कोशिश करेंगे आने के लिए अच्छा देख रहें आ तो जाएँगे लेकिन आज का चार्ज़ ज़्यादा लगेगा तो ठि तो ठीक है ठीक ठीक हाँ ठि ठीक ठीक है फिर शाम तक हम आ जाएँगे अच्छा और कोई समस्या और कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक अभी तो लड़के है नहीं दुकान पर आ जाएँगे तो भेज देंगे हाँ हाँ आ जाएँगे ठीक है नमस्ते